बिहारके संस्कृतिके कोन कोन प्रमुख तत्व अछि जाहि पर अहाँकेँ सबसे बेसी गर्व अछि तऽ बिहारके बहुत एहेन जेनाकि हमरा गाँवेमे भए गेल अहाँकेॅं मंडन मिश्र जेकि मंडन मिश्रके शंकराचार्यसँ शास्त्रार्थ भेल छलै जाहिमे अहाँकेॅं भारती एहेन महिला जेकि शंकराचार्यके तऽ हरा देलखिन मंडन मिश्र खुद हारि गेलखिन लेकिन शंकराचार्य कऽ हमर गामक एगो महिला जेकि मंडन मिश्रके नामसँ प्रख्यात हमर सबके गाँवके धरोहर छलै तकर बाद अहाँकेॅं हमर गाँवमे राजकमल नामक क्रीडा मैदान छै जेकि राजकमल एहेन कविके नाम पर ओ क्रीडा मैदान राखल गेल छलै प्रमुख तत्व छै हमर बिहारके तकर बाद अहाँकेॅं हमर गाम हमर सबके बिहारके बहुत पौराणिक तत्व सब छलै जेनाकि वर्धमान महावीरके मंदिर सब भए गेलै अहाँकेॅं जाहिमे बहुत बुद्धके मन्दिर भए गेल बहुत मन्दिर सब छलै एहिठाम चित्रकला मधुबनी चित्रकला बहुत फेमस छलै एतऽ कलाके मामलामे तऽ पूरा बिहार बहुते फेमस छलै तकर एकर बाद खेल खेल प्रतियोगिता सब किछु मे बिहारके यूपीएससी सब मे यूपीएससी बीपीएससी मे अन्य तरह प्रतियोगी परीक्षा सब लऽ जे छै बहुत फेमस छलै पूरा बिहार सब सब राज्यमे तऽ बिहारके तऽ कोनो जोड़े नहि छै कला संस्कृति सबमे बिहारके बहुत तत्पर बहुत गर्व छलै शंकराचार्य भए गेलै माँ तारा भए गेलै हिनका सब पर मे बहुत बहुत दिलसँ बहुत एगदमसँ गर्व यऽ अपन गाँवके बाबाजी कुटी भए गेलै बहुत पौराणिक पौराणिक तत्व सब छै जेनाकि नालन्दा नालन्दा यूनिवर्सिटी नालन्दा विश्वविद्यालय हमर गाँवके संस्कृत महाविद्यालय ई सब ई सब तत्व हमरा बहुत ठीक गर्व यऽ बहुत ज्यादा ओ गाँवके चारो तरफ ई सब बहुत ही मनमोहक दृश्य पैदा करै छलै बहुत गर्व होइ छै अइ सब पर हमरा